अस बूह्टे लाने आस्तै अस बूह्टे लाने आस्तै किन्ना किश करने आं बूह्टे लान्ने आं जगह् जगह् च निक्के निक्के ओह् गोम डब्बू लैन्ने आं डब्बुएं बिच्च लान्ने बूह्टे ते ओह्दे च थोह्ड़ा जेहा दे गोहा पान्ने गोहा पाइयै फ्ही टैमे टैमे सिरे उप्पर पा टैमे टैमे सिरे उप्पर अस उनें पानी पान्ने होर गुडाई करने स्हाड़ी जेह्ड़ी ओह्दी पैदावारी होंदी बोह्त अच्छी होंदी ऐ जेह्ड़े लोग ओह्दे बिच्च हैल पांदे न जां कोई ओह् फ्ही आंधा जेहा काला डाया आई गेआ यूरिया आई गेआ एह् सारा जेह्का बूह्टें दी सेह्त आस्तै खराब ऐ ओह्दे आस्तै बूह्टे नि उग्गदे नी बूह्टे में गोहा पाइयै बूह्टे लाए मेरे बह्टे इन्ने शैल होए इन्ने सोह्ने उग्गे कि इन्ने शैल लग्गन पत्त पत्ते बी जेह्ड़े लोग एह्दे च ओह् करदे न हैल पांदे न उंदे बह्टे जली जन्दे न स पत्ते झड़ी जन्दे न ओह् नि हुन्दे ओह् सेहत आस्तै हानिकारक होन्दे में तूते दे बूह्टे दे लाए दे ते में रक्खियां खुब्टियां तूते दे बूह्टे चार बूह्टे लाए दे हे खुब्टियां रक्खियां सत्तर किल्लो खुब्टियां निकलियां ते सोचो इन्नी शैल पैदावार दित्ती उनें जेह्ड़े खाद कन्नै बूह्टे हे लाए दे असें देसी गोहा हैल पाए दे ओह्दे पत्तर इन्ने सोह्ने पत्तर हरे हरे होर पत्तरें कन्नै इन्नियां शैल खूब्टियां निकलियां उनें कोई सत्तर पंजतर किल्लो खूबटी निकली इन्ना स्हेई लग्गेआ होर एह् दिक्खो लोकें गी एह् सनाना चाहिदा कि हैल नेईं पाना चाहिदा हैल जेह्का असें लोकें गी हैल खाई गेआ अंदरो अंदर दुनियां ख़तम होई जा'रदी बूह्टे बी जेह्ड़े हैला च पांदे न हैल लगदा ऐ ओह् बूह्टे बी खाद्धे जन्दे जियां आदमी मरी दा ते बूह्टे बी मरी जंदा बूह्टे दी थोह्ड़ी सम्हाल करनी केयर करो बच्चे आह्ले लेखा बूह्टा पालो कि जियां बच्चें गी तुस दुद्ध पलैंदे न इ'यां बूह्टें गी बी हैल गोहा जरूरी ऐ हैल नि पाना गोहा जरूरी ऐ देसी गोहा गाय का गाय का गोहा पाना चाहिदा ते होर बाड़िया सारियां गल्लां न जेह्ड़ियां एह् करने आह्लियां होन्दियां पर मिगी नेईं पढ़ने कारण एह् गल्लां मिगी किश घट्ट गै औंदियां ते एह्दा एह् मतलब ऐ कि अच्छे कम्म करने आस्तै अच्छे